جی ہاں میرے پاس جشن منانے کا ایک بہت بڑا اچھا تجربہ ہے پچھلے سال میں نے اپنی سالگرہ اپنے قریبی دوستوں خاندان کے ساتھ منائی ہم نے گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی جس میں میں نے سب مل کر کیک کاٹا گیمس کھیلے اور ایک دوسرے کو تحفے دیے اس کے بعد ہم نے مل کر کھانا کھایا تصاویر بھی بنائی وہ لمحے میرے لیے بہت خاص ہیں کیونکہ میں نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ خوشی منائی جو میرے دل کے قریب ہیں یہ تجربہ ہمیشہ میری یادوں میں رہے گا